अरड़िहं सप्टैंबर ॿ हज़ार हिकु ॿावीह जून ॿ हज़ार सत पंजुवीह जुलाई ॿ हज़ार चारि अठ ऑक्टोबर ॿ हज़ार सोरहं पंद्रहं ऑगश्ट ॿ हज़ार सत्रहं